आंहा सासे खुदिया दंमोन बे खुदियाया दा प्राइमारिनिफ्राय हाइस्कुलाव थांबाय थांनानैबो प्राइमारियावबो एसे एनै बल गेलेयोमोन आरो इनिफ्राय इयावबो एसे गेलेनानै एसे सार्टिफिकेटफोर मोन्दों आरो बिनि सायाव दा हाइस्कुलावबो थांनानै इयावबो फुटबलाव इदिनो सार्टिफिकेट मोन्दों आरो इनिफ्राय हाइ जाम्प लं जाम्प खारनायावबो बारा एक्सपार्ट नङाब्लाबो ओरैनो मा मा होनो बिदिखो फार्स्ट डिभिजनाव माबा सेकेन्ड डिभिजनाव मोन्दों आरो दा इदिनो बियो दा खेला धुलाखो गेलेयो माजे समय दा आरो कलेजाव दा ओरैनो मा होनो डिग्रि कमप्लिट जानानै दा इदिनो आलां फालां दा साख्रि नागिरदों साख्रिखोबो जाथ'वाखै साख्रि नागिरब्लाबो जायाखै फारसेखै इयो दा ओरैनो आंजों खिथियाव ओरैनो हेल्प होयो गेजेर गेजेर दैज्लांब्ला आरो मेसेंब्ला इदिनो आरो खायफा आरो फिसाफोर सुबिदा बिजनेस मोनब्ला इखोबो मावज्राङो आरो इदिनो सोरबाफोर टिउसनफोर खालामनो लिंब्ला टिउसनबो खालामनो थाङो दा इदिनो किबाकरि सोलिना दं आरो बियो आर इनिफ्राय दा आरो हाबाबो खालामबाय हाबा खालामनानै दा खुदिया सासे दं पास बोसोरनि दा इखोबो सामलायनांगौ जादों दा दा गावनो सिखायो आरो इनिफ्राय प्राइभेट स्कुलाव होदों बिखोबो दोनलांबाय थानांगौ फुङाव फुङाव खनसे दोनलांनांगौ आरो लाबोनांगौ लाबोखांनानै आरो गथ'खोबो इदिनो खेला धुला ओरैनो बेलासे टाइमाव जाखां लोंखां बल फिल्डआव ओरैनो बारनाय बा बल गेलेनाय सिखायबाय थायो आरो इदिनो बे खुदियायाबो गावनि दा आंनि फिसौज्लायाबो दा इदिनो खेला धुलायाव एसे इन्ट्रेस्ट जादों आरो दा बल जोनायावबो मोजाङानो दा नुनायाव ओरैनो बारनायफोरावबो इमान दुरबल नङा गथ'ब्लाबो इन्ट्रेस्ट गोनां आरो फिसौज्लायाबो बिफाबायदि दा इदिनो दा उनफोरावसो माबायदि जायो थानाया दाथ' सोलिनायफोरा इसे मोजां नुयो आरो जों नुनायाव दा बिफायाबो दा आरो साख्रि बाख्रि नागिरदों खेला धुला गेले इदिनो आरो गेजेर गेजेर मेस्ट बा माबा इदिनो होयो नालाय माबा गामि गामि इफोराव गेलेयो गेलेनानै ओरैनो आरो प्राइजफोर मोनबोनायफोरखो जमायै दोनो क्लाब सिस्टेमाव गेलेनो थांबाय थायो आरो गामियावथ' दा जोंनियाव एरैनो थाखा फैसानि खेला होयो एरैनो मबावबा बिस हाजार देरहानाया जेननाया जाबाय दस हाजार आर इनिफ्राय इ जाय एक्सपार्ट प्लेयार जागोन इफोर जाबाय पास हाजार आर इनिफ्राय आरो सम सम आरो बेदरनिबो आरो होयो जोंनियाव खेलाखो मवबा ब्रइलार बिस केजि जेननाया दस केजि बे बेबायदिनो बुहुद गथ'फोरखौ खेला धुलायाव एक्सपार्ट खालामनो कारने इन्ट्रेसनि नामाव इफोरबादिनो बेदरबो होयो फैसाबो होयो बेबायदिनो बुहुद गथ'फोरा दा खेला धुला गेलेनायाव गोसो होनानै गेलेनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा साख्रि बाख्रिनि कारनै खारो हाइ जाम्प लं जाम्प आरो इनिफ्राय बुख डाउन खालामो इदिनो सेस्था लाबाय दं आरो सेंग्राफोर गथ'फोरा दा जोंनि बल फिल्ड दं खाथियावनो फुङाव ओरैनो बिसजन दसजन मेक्सिमाम गैथाराब्लाथाय साबा खारबायानो थायो फुं बेला आरो बिनि गेजेरावनो साफा सानैबो मोनलांबाय दं पुलिस आर्मि दासान्दि दा एखाय बिसोरखौ नुनानै ऐ थेख्ला थेख्ला गथ'फोराबो ओरैनो ब्रै थाखो एबा बा थाखो सिक्सहालागै फरायनायफ्राबो दा इसोरखो नुयै नुयै खारनाय जादों दा इफोरखो नुनानै दा गथ'फोराबो एसे गोसो जानाय जादों दा बिफोर गेदेरखो नुब्लासो गथ'फोराबो इन्ट्रेस्ट नाङोथ' दा इदिनो दा इसे आगबारायदो दा जोंनि गामियाव